सिरां जिल्लायाव मोगा मोगि जानांनाया जाबाय दै लोमजाबाय थायो सिरां जिल्लाया बिरात खस्त' लामा सामायाबो मोजाङै गैया सिरां जिल्लाया दैजों लोमजानानै हालाय हाफाय जानाङो बेनिखायनो दैदेनगिरिफोरा इसे नायबा मोजां जागोन सिरां जिल्लाखौ दैदेनगिरिनि सायाव बेखौनो आं आसा खालामो सिरां जिल्लाया बोसोरफ्रोमबो दैजोंनो लोमफ'बजाबाय थानाङो मोगा मोगि जानांबाय थायो हा न' बां गासैबो सिलिंखार जाजोबो मोसौ दाउ अमा गासैबो सिलिंखार जाजोबो सिरां जिल्लायाव बोसोरफ्रोमबो हालाय हाफाय जानाङो दैजों बुसोम जायो दैजों लांखार जायो जेब्लायबो बोसोरफ्रोमबो हा दै बार गासैबो दै दैया हाखौ गासैबो माबालांजोबो